मामोन औ आं ना फानो फ'ख्रिनि ना फानो आङो दामखौथ' एक खेजियाव लकेल नाखौ सारिस' फानो फवासेल'थार फवायावथ' ओरैनो एकस' थाखा फानो एकस' थाखा फवा फानो ना नायै ना आरो नोंबा मा मा ना बायो लकेल नायाथ' रौ दं आरो ग्रासखाप दं ओमफ्राय थायलेन्ड मागुर दं खावै दं नानि दामा आलादा आलादाजोब आरो नोंबा माखौ लायो

ना मावाखौ फन्सास थाखा बिदिनो फानो फवा खमावनो हरो आरो ना खावैया आसि थाखा गोग्लैगोन फवासेयाव ओमफ्राय ना रौवा एक खेजियाव सारिस' गोलैगोन

आंथ' थांनाय नङा नों फैनानै लांफैदो आरो आं न'निफ्रायसो गासैबो हरजोबो जिनिसफोरखौ नायनानै लांफैदो बिदिनो जाथोंसै होमबालाय बिदिनो जाथोंसै होनदों आं नों फैनानै लांफैदो दे फैदो